جی ہاں میں مڈل جنریشن کا حصہ ہوں ہم پرانی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نئی جنریشن ہے انہیں ہر کام جلدی میں کرنا ہوتا ہے اور پرانی نسل والوں کا ایسا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام اطمینان سے کرنا بہتر ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں معلومات لی جائے سوچا سمجھا جائے غور و فکر کیا جائے پھر اس کام کو کیا جائے تاکہ اس کی کامیابی یقینی ہو اس کے برعکس نئی جنریشن کو ہر کام فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے ہوئے کرنا ہوتا ہے جس میں ناکامی کے چانسیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن نئی جنریشن کا کہنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ابھی جلدی جلدی کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا اسی لیے ان دونوں کے نظریات کو سمجھ کے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی وقت کے ساتھ نظریات تبدیل ہو چکے ہیں ان نسلوں کے درمیان فرقوں کو سنبھالنے میں سب سے زیادہ مشکل چیز یہی ہے کہ کسی ایک کا نظریہ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھیں اس کے مثبت پہلو کو اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر اپنے آپ کو سمجھانے کے بعد پرانی نسلوں کو ان کے نظریات اور اس کے مثبت پہلو کو سمجھانے کی کوشش کریں پھر پرانی نسل جو نظریات پیش کرتے ہیں اس کے مثبت پہلو کو سمجھانے کی ہم نئی نسلوں کو کشش کرتے ہیں یہ بہت مشکل تجربہ ہے اور میں اس میں مزید بہتری کی کوشش کر رہا ہوں